جی ہمارے دو مشہور تہوار ہیں جو لگ بھگ ہر علاقے اور پوری دنیا میں مسلمان ایک ساتھ مناتے ہیں ان میں سے ایک ہوگیا آپ کا عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ عید الفطر جو ماہ رمضان کے مقدس روزوں کے بعد آتا ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا تہوار جس کو ہم بقرعید بھی کہتے ہیں ان مذہبی تہواروں میں مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہمارے گھروں میں تیار کی جاتی ہے کچھ میٹھی بھی ہوتی ہے کچھ نمکینیں ہوتی ہے کچھ کھٹے پن بھی ہوتے ہیں کچھ مصالحے دار ہوتی ہے جیسے عید کے موقعے پر مختلف ثقافتوں اور علاقوں میں مختلف قسم کے پکوان تیار کیے جاتے ہیں عید الفطر میں میٹھے پکوان زیادہ پکائے جاتے ہیں اسی لیے اس کو کبھی کبھی ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں جیسے سویاں کھیر خرمہ لچھا مختلف قسم کی مٹھائیاں گھر میں تیار ہوتی ہیں کچھ بازار سے بھی لائے جاتے ہیں اور کھانے میں مختلف قسم کی بریانی جیسے مٹن بریانی چکن بریانی یا اور عید کے موقعے پر بہت مقبول ہوتی ہیں چکن فرائی وغیرہ اور بقرعید کے موقعے پر زیادہ تر گوشت کے پکوان پکائے جاتے ہیں لیکن ایک ایسی ڈش ہے اور ایک ایسا پکوان ہے جو عام طور پر ہر تہوار میں تیار کیا جاتا ہے وہ ہے سویاں اور بریانی یہ ہمارے یہاں ہر تہوار میں تیار کیے جاتے ہیں کیونکہ لوگ ان دونوں پکوان کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اسی لیے یہ دونوں پکوان یعنی سویاں اور بریانی ہر ایک تہوار میں پکایا جاتا ہے تاکہ سارے لوگ خوب شوق سے کھا سکیں اور تہوار کی خوشیاں منا سکیں